असें हून बनी आह्ली साइड इक ढग्गर नांऽ दी जगह् ऐ उत्थें हे गेदे उत्थें असें प्हाड़ें पर चढ़ियै ते अस गेदे हे सामनै उप्पर पर सानूं उद्धर दी जेह्ड़ी हावो हवा ही ओह् बी बड़ी स्हेई लग्गी ते असें समान असें घरै दा टैंट बगैरा लेई गेदे हे ते सानूं बड़े मज़ा आया सानूं उत्थें जाइयै मेरे दो तिन्न दोस्त बी गेदे हे फिर असें केह् कीता उत्थें इक टैंट दा इंतज़ाम कीता ओह्दे च रेह् असीं रातीं खाना बगैरा बी उ'ऐ असें उत्थें गै बनाया फिर असें जिसलै शैल उच्ची प्हाड़ी उप्पर चढ़ियै दिक्खेआ मतलब कि बड़े दूर हे अस चली गेदे प्हाड़ियें पर जाने दा मज़ा बी किश होर ऐ प्हाड़ियें पर जाना चाहिदा सानूं इक अन्दरूनी खुशी मिलदी ऐ सकून मिलदा ऐ सानूं प्हाड़ियें पर जाने दा प्हाड़ियें पर जाना चाहिदा सारें ई जाना चाहिदा